हेल' नोंथां आं दहाय नोंथांनाव माखासे जाग्रा आदारफोर अरदार खालामदोंमोन दा नाथाय आंनो अरदारखौ बांसिनै नांगौ जादों बेनि थाखायनो आङो नोंथांनो फोरमायहरफिनसै फिन खेबसेबाव आंनो अरदारखौ बिसिबां बिसिबां नांगौ आंनो रुथिखौ गुरनैनि जायगायाव गुरथाम नांगौ आरो नानखौ गुरबा नांगौ बिनि थाखायनो नोंथाङा अन्नानै फिन खेबसेबाव बे गोदान अरदारखौ लानानै थाबैनो जाग्रा आदारखौ दैथायहरबानो जाबाय